मां जॾहिं स्कूल में पढ़ंदी हुअमि त मुंहिंजी हिक बेस्ट फ्रैंड हूंदी हुई जॾहिं हुनजो टेंथ स्टेंडड में बडे आयो त मां हुनखे हैंडमेड पेंटिंग और हैंडमेड काड गिफ़्ट कयो हुयो हुन सां हुनखे बि ॾाढी ख़ुशी मिली हुई मूंखे बि ॾाढी ख़ुशी मिली हुई छो की जॾहिं तव्हां पा पाणि कोई चीज़ में एफ़ट्स खणंदा आहियो हर कोई पंहिंजे स्पेशल पर्सन लाइ एफ़ट्स खणंदा आहियो त तव्हांखे हमेशह वधीक ई ख़ुशी मिलंदी आहे और जॾहिं तव्हां तंहिं कंहिंखे उहा गिफ़्ट कंदा आहियो हुनजी ख़ुशी ॾिसी करे तव्हांखे बि अञा ख़ुशी मिलंदी आहे